جی السلام علیکم

افضال ریسٹوران سے بات ہو رہی ہے جی جی جی جی در اصل ہمارے یہاں نا دس جون کو ایک پاٹی ہے اور اس میں پچاس لوگ ہیں تو ہمیں پچاس لوگوں کے لیے کھانے کے جی جی ریٹس کے بارے میں معلوم کرنا تو کیا ہے آپ کا ریٹ ویسے نہیں نہیں نہیں پانچ سو تو زیادہ ہو جائیں گے جی جی ہمیں زیادہ ہیوی نہیں چاہیے مین کورس میں جی قورما روٹی اور ڈیزرٹ میں کچھ چیزیں ڈال دیجیے مثال کے طور پر آئس کریم ڈال دیجیے یا پھر گلاب جامن ڈال دیجیے جی جی تو اس پلیٹ کا کتنا ہو جائے گا نہیں نہیں نہیں نہیں چار سو بھی زیادہ ہیں کچھ تو ڈسکاؤنٹ دیجیے اصل میں ہم نے دوسرے ریسٹوران سے بات کی ہے بٹ اس ڈیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے ان کے یہاں نہیں نہیں چار سو نہیں تین سو مناسب رہیں گے جی جی جی جی جی بہت شکریہ جی جی تو دس جون کو چاہیے ہمیں جی ڈینر کے لیے تو آپ شام میں پہنچا دیجیے جی بہت شکریہ ٹھیک ہے جی اوکے